मैथिली तऽ जे अइ मैथिलीमे तऽ हमर माता पिता हम जन्म लेलहुँ हमरा जे अइ से मैथलिएमे ओ हमरासँ गप्प करय लगलाह मैथलिएमे कहथि तऽ हमरा जे अइ से ओहिना जे अइ से मैथिली बाजऽ धीरे धीरे धीरे धीरे तऽ हमहूँसभ बाजय लगलहुँ नम्हर भेलहुँ मैथिली दरे दोकान रे बाजार रे मैथलिएमे जे अइ से सामान लेल कहलहुँ सामान देलक लेलहुँ आओर जे अइ से जेना तेना कऽ के जे अइ से मैथिलीके तऽ हमसभ भी जे अइ से रहनहारिए छी मैथलिएमे हमसभ सभ बात जे अइ से कयलहुँ मैथलिए बजलहुँ मैथलिएमे जे अइ से जिनकासँ गप्प कयलहुँ से मैथलिएमे कयलनि गप्प हुनकेसँ गप्प कयलहुँ जे मैथिली बजैत छथि आ नहि तऽ भाषा तऽ अनेक छै जे आब दोसरसँ जे गप्प कयलक से दोसर रङ्गके गप्प कयलक आ नहि तऽ हमसभ जे अइ से मैथिलीमे जे अइ से कयलहुँ गप्प